कोंकणी आमची मायभास देखून आमी कोंकणीन उलोवपाचें खूब गरजेचें थोडे आवय बापायक दिसता की कोंकणी ही भास उलोवचें न्हय कारण तांकां दिसता की कोंकणी भास खूब धाकटी भास आनी दुसरी भासा आसा ती खूब म्हत्वाची देखून जायते आवय बापूय आपणाचे भुरग्यांक दुसरे भाशेंत उलोवपाक सांगता आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता की कोंकणी भास आतां खूब कमी लोक उलयता आमकां हें जाणून घेवपाक खूब गरजेचें आसा की आमची कोंकणी भास खूब म्हत्वाची आमचे कोंकणी भाशेंत खुबशे लेखकांनी जायते काणयो बरयला कविता बरयला आनी साहित्य मेळटा आमची कोंकणी भास खूब अभिमानाची भास मोगाळ भास आनी आमी ताचो मान दवरपाचो आनी सदांच जाता तितलें कोंकणींत उलोवपाचे प्रयत्न करपाचे